मां हिकिड़े कॉर्पोरेट कंपनीअ में कमु कंदो हुउसि ऐं मुंहिंजो हिकिड़ो साथीदार हुओ त उन जो जेको मालिक हुओ न उन ईअं असांखे चयो हुअईं की गॾिजी करे कमु कजो त उन में हिकिड़ो भाई हुओ उहो मुंहिंजी तुर बि न मञंदो हुओ हमेसा मुंहिंजे खिलाफ़ु वञी करे पंहिंजे साहिब खे ॿुधाए ईंदो हुओ की इहे अहिड़ी तरह कमु थो करे उन सां कमु करण में मूंखे जाम ॾुखियाप थींदी हुई उहो कोई बि कम में मुंहिंजो साथ न ॾींदो हुओ पाण विही रहंदो हुओ अकेलो अकेलो मूंखे ई सॼो कमु ॾेई छॾंदो हुओ त पोइ हिकु दफ़ो हिकु ॾींहुं मां ईअं सुनिश्चित कयो की हाणे मां इन खे सुधारे रहंदसि ऐं उन खे इग्नोर करे मां महिनत ऐं लगन सां पंहिंजो कमु करण लॻुसि ऐं उन खे छॾे ॾेई